मोबायल हो आतां सामको गरजेचो आनी म्हत्वाचो जाल्लो आसा पयलीं अन्न वस्त्र आनी निवारां ह्यो तीन म्हत्वाच्यो गरज्यो म्हणटाले पूण आतां मोबायल सुद्दां तितलोच म्हत्वाचो आसा आतां एक दीस मोबायल ना जाल्यार आमच्या जी खूब खुबशीं कामां इनकमप्लीट उरता आतां मोबायलाचेर ऑनलायन शॉपिंग सुद्दां करपाक मेळटा शॉपिंग करपाक एप आसा की मिंत्रा फ्लिपकार्ट मिशो एमॅजॉन ही सगळीं एपां आसा ताचेर आमकां जाय ते कपडे ऑर्डर करपाक मेळटा जशे की चेडवांकय कपडे मेळटा चेड्यांकूय मेळटा

आनी आमकां घरांत रांदिल्लें ना जाल्यार स्विगीचेर ऑर्डर करपाक मेळटा जशें की जेवण मेळटा तेचेर आनी हेरूय मेळटा पिज्जा मेळटा स्वीट मेळटा आयस्क्रीम मेळटा आनी खूब कितें मेळटा चिप्सां बी मेळटा मोबायला आमकां गरजेचो असो आसा ताचेर आमकां आमच्या फ्रेंड्स कॉलाचेरूय उलयपा मेळटा एकामेका कडेन नोट्स शेयर करूंक मेळटा एग्जाम लागीं पावल्यार ताजेर डिस्कशन करपाक मेळटा भरपूर कितें करपाक मेळटा मोबायलार आनी ताचेर एक एप आसा गुगल गुगल आमकां सगळें इनफोर्मेशन दिता जशे की आमकां सरान एसायमेंट दिल्या तेजे टॉपीक दिल्या गुगलाचेर सर्च केल्यार आमकां सगळें इनफोर्मेशन मेळटा तशे आनी एक गुगल मॅप आसा तिजे लोकेशन दाखयता जशें की आमी खंयच टुराक गेले जाल्यार थंय आमकां सगळे लोकेशन पळोवपाक मेळटा आनी आनी वॉयसाचेर आमकां सगळ्यांक विश करपाक मेळटा चवथीक वीश करपाक मेळटा आनी चवथीक आपोवपाकूय मेळटा दिवाळीक आपोवपाक मेळटा आनी वीश करपाक मेळटा आनी आमच्या मोबायलाक कॅमेरा आसा तेजेर आमकां फोटोज काडपाक मेळटा विडियोज काडपाक मेळटा आनी ते विडियोज आमकां तशे सांबाळून दवरपाकूय मेळटा मोबायलाचेर आनी मोबायल हो आमकां सगळ्या कामाक गरज गरज पडटा जशे की आमकां गुगल गुगल पे गुगल पे करपाक मेळटा आनी जे कितें कसलेय बील बील पे करपाक आसल्यार मोबायलाचे करपाक ऑनलायन पे करपाक मेळटा आमकां त्या हेजे टायमूय पळोवपाक मेळटा आनी आमकां खंय वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां ट्रेनीची टिकेटूय बूक करपाक मेळटा आनी वॉट्सॅप तर आमकां आमचो एक सोयरो खंय भायर गेलो जाल्यार ताचे कडेन विडियो कॉल करून उलोवपाक मेळटा आनी युट्यूबचेर आमकां भरपूर कितें कितें रेसिपी पळोवपाक मेळटा कशें रांदप तें पळोवपाक मेळटा आनी आमकां न्यूज न्यूज बी पळोवपाक मेळटा आनी स्पोर्ट्स बी पळोवपाक मेळटा युट्यूबार यू ट्यूबचेर जशे की वॉलीबॉल क्रिकेट कबडी खोखो हे सगळे खेळ पळोवपाक मेळटा